बाइक़ पर चढ़ना तो हर कोई को अच्छा लगता है लेकिन पेट्रोल का दाम कीमत बढ़ते हुए सबको परेशान कर देता है बाइक़ पर चढ़ना अच्छा तो लगता है लेकिन पेट्रोल के डी भाव कीमत इतना ज़्यादा है कि आदमी को असर करता है कि कैसे चढ़ें यह एक थोड़ी दूर जाएँगे एक किलोमीटर दो किलोमीटर तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा क्योंकि यह पेट्रोल का भाव इतना आसमान छू रहा है कि आदमी बाइक़ से चढ़ने से पहले सोचता है कि कैसे चढ़ें कीमत इतनी है इतना तेल का खर्च लगेगा इसीलिए ईंधन ईंधन का जो भी गाड़ी है उसके लिए पर्यावरण पर असर होता है नुकसान देता है और जो धुआँ निकलता है इससे हमारे पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचता है इसीलिए पेट्रोल डीजल का दाम कीमत काम होनी चाहिए और आदमी की परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए इस महँगाई में इतना पेट्रोल का भाव बढ़ेगा कीमत बढ़ेगी तो आदमी कहाँ से बाइक़ पर चढ़ेंगे कैसे क्या उपाय करेंगे आपलोग जरा इसके बारे में जरा सोचिए कीमत कम कीजिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखिए जिससे हमलोग स्वस्थ रहेंगे पेड़ पौधा भी स्वस्थ पेड़ पौधा जीवित रहेगा तभी हमलोग स्वस्थ रहेंगे जिससे हमको मिलता है ऑक्सीजन हवा पानी ठण्डा कहीं भी दूर में जाएँगे सफ़र करके आते हैं पेड़ के नीचे बैठते हैं तो राहत मिलती पेड़ पर पर्यावरण नहीं रहेगा तो इसके कारण हमलोग को बहुत नुकसान होगा शरीर पर असर होगा और असुविधा होगी सुविधा देनी चाहिए पेट्रोल की डीजल की कीमत इतनी बढ़ रही है जिसके कारण आदमी गाड़ी चलाना छोड़ रहा है छोड़ रहा है कि कैसे चढ़ेंगे थोड़ी दूर जाएँगे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ईंधन की अत्यधिक उपाय पर्यावरण के लिए नुकसान दे रहा है कीमत कम होगी तभी तो आदमी गाड़ी पर चढ़ेगा पेड़ पौधा लगाइए जिससे हमारा वातावरण साफ और स्वच्छ रहेगा पेड़ को लगाना चाहिए पेड़ में पानी दीजिए जिससे हमको स्वच्छ हवा मिलेगी हर जितनी हरियाली रहेगी उतना आदमी स्वस्थ रहेगा